एकर कार्बन लगबामे दिक़्क़त होइ छै आओर एहिमे फ़्लकचुएशन ऑफ़ लाइट मतलब बिजली जे छै से कनी अप डाउन बेसी होइ छै जखन चलै छै आ लागै छै जे आवाज़ कनी बेसी करै छै